हब स्टोर जी सर आपकी बात हमारे यहां लखनऊ टंडन हब स्टोर से बात हो रही है बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं जी सर हमारे पास बहुत ही अलग अलग वेरायटी के लैपटॉप हैं एवं हम आपको कई सारी चीज़ें बता सकते हैं लैपटॉप के बारे में आप क्या यह बता सकते हैं आपको किस प्रकार का लैपटॉप चाहिए जी सर तो आप यह बता सकते हैं यह आप किस आई टी वर्क के लिए लैपटॉप खरीदना चाहेंगे और क्या पर्पस है आपका यह लैपटॉप खरीदने के पीछे जी सर मैं आपकी सारी चीज़ों को समझता हूँ आप बस हमें इतना बता दीजिए कि क्या आप इस अपने कंप्युटर में हैकिंग एवं नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ें भी सीखना चाहेंगे क्या जी सर तो आपको अगर सब नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी भी सीखना हो तो हमारे यहां ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे लैपटॉप हैं जो कि आप हमारे यहां से बाय कर सकते हैं जैसे की अगर से आप अपना रेंज बता दें तो हम आपको एक दो लैपटॉप के नाम बता पाएंगे सर साठ हज़ार के अंदर तो ऐसे बहुत सारे लैपटॉप्स हैं क्या आप किसी अच्छी स्पेसिफिक कंपनी का नाम बता पाएंगे हमें जो कि आपको चाहिए वैसे हमारे यहां अभी सबसे अच्छी कंपनी एच पी है जी सर ये सारी कंपनियाँ के लैपटॉप तो हमारे यहां अवैलेबल नहीं हैं जैसे कि हम डैल का लैपटॉप नहीं रखते हैं सर बाकी इन दो कंपनियों के भी लैपटॉप आपको हमारे यहां से मिल जाएंगे परन्तु यह हमारे शो रूम में अभी अवैलेबल नहीं है सर हमें आपके स्पेशल ऑर्डर पे ही मंगवाना पड़ेगा बाहर से सर अगर से आप हमारे यहाँ आकर के अपनी सारे डॉक्युमेंट्स खुद जमा कर देते हैं और एवं कुछ कैश को एडवांस पेमेंट के रूप में जमा कर सकते हैं तो हम ये सारी चीज़ें आपको जो भी लैपटॉप चाहिए हो हम मंगा पाएंगे जी सर ई एम आई पे भी हमारे यहां सभी लैपटॉप लेने की सुविधा उपलब्ध है लेकिन सर हम आपको डैल कंपनी के किसी भी लैपटॉप के ऊपर ई एम आई की सुविधा उपलब्ध नहीं कर पाएंगे

जी सर आसुस की कंपनी पे मिल जाएगा एच पी की कंपनी पे मिल जाएगा मसाई की कंपनी पे भी आपको दे दिया जाएगा जी सर अगर से आप असुस की हमारे यहां जो कि अभी असुस की हमारे यहाँ आईपैड का कोई लैपटॉप रखा हुआ है सर वह लेते हैं तो यह लैपटॉप आपको हमारे यहाँ से आपके बजट से थोड़ा सा ऊपर चौसठ हज़ार रुपये का मिलेगा इस पे सर हम आपको ई एम आई की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं जी सर अगर से बजाज फाइनेंस का कार्ड लगाते हैं तो हम आपको थोड़ा बहोत डिस्काउंट कर पाएंगे सर हमारे यहाँ ऑर्डर के लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक आईडी जैसे कि आपका आधारकार्ड हो गया आपका अकाउंट नंबर हो गया एवं आप जिस जगह पर अभी रिसेंटली रहते हैं उसका निवास प्रमाण पत्र एवं आप कहां काम करते है उसकी एक कॉपी लगेगी जी सर तो आप हमारे यहां कल आइए सुबह दस बजे आपका यहां स्वागत है हमारे लखनऊ हब स्टोर पे जी सर धन्यवाद